जुदा जुदा मौसमनि में डुकण जा जेके तरीक़ा हूंदा आहिनि उहे बि जुदा जुदा हूंदा आहिनि जीअं त बरिसात में बरिसात में असांखे अहिड़े तरीक़े सां डुकण खपे सहुलाईअ सां सोचे सम्झी जीअं कंहिं असांखे बरिसात जो जेको कॉट हूंदो आहे उहो पाए करे डुकण घुरिजे ऐं उहो कोट अहिड़ी सहुली तरीक़े सां हुजणु घुरिजे की जंहिंमें असां साहु सही सां खणी सघूं ऐं असांखे साहु खणण में का तकलीफ़ न थिए त अहिड़े नमूने कोट पाए करे डुकणु घुरिजे ऐं ॿियो त टोपी पाइजे की जीअं बरिसात जा जेके छंडा आहिनि उहे असांजे अखियुनि ते न अचनि अखियुनि में न चुभन यां मुंहं ते न अचनि त जीअं डुकण में असांखे तकलीफ़ न थिए ऐं डुकण में असांखे का रिंगट न पवे ऐं ॿियो त उन में रोड अहिड़ो ॻोल्हिजे की जीअं बरिसात जि करे असांखे डुकण में का तकलीफ़ न अचे जीअं की गिली चिकी मिटी हूंदी आहे आली त हुन सां पेर तिरकण जो बि डप हूंदो आहे त जीअं असांजो पेर तिरिकी न पवे ऐं असां किरी न पयूं ऐं अहिड़े नमूने की अहिड़ीअ रोड ॻोल्हिजे की जंहिं में चिकण न हुजे चिकी मिटी न हुजे ऐं पंहिंजे चम्पल जो बि ध्यानु रखिजे की चम्पल अहिड़ी पाएजे की जेका बरसात में तिरिकण जो डपु न हुजे ऐं खिसकणी न हुजे अहिड़े सहुलाईअ सां इनन सभिनी जी ॻालियुन जो ध्यानु रखी करे बरसात जे मौसम में डुकण जो तयारी करिजे